ہیلو جی جی بتائیے کون سی مچھلی چاہیے آپ کو

جی جی جی آپ کو بالکل فریش مچھلی ملے گی بالکل تازی نہیں نہیں بالکل نہیں خراب نکلے گی بالکل بھی باسی نہیں ہوگی بالکل تازی فریش مچھلی ملے گی آپ کو ریہو مچھلی بھی ہمارے یہاں پانچ سو روپیے کلو ہے پانچ سو روپیے کلو نہیں میم پانچ سو سے زیادہ نہیں ہو پائیں گے پانچ سو سے کم نہیں ہو پائیں گے نہیں اتنے میں تو ہمیں خود پڑ رہی ہے میم ہم آپ کو کیسے دے دیں وہ میم آٹھ سو روپیے کلو ساڑھے سات سو دے دینا آپ میم یہ تو آپ کو لگے گی بارہ سو روپیے کلو جی ایٹین ہنڈریڈ اٹھارہ سو نہیں میم اِس میں تو بالکل بھی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا آپ کا میم میم میں پچاس کا دے سکتا ہوں بس ایک میں بس اٹھارہ سو روپیے والی میں آپ کو میں پچاس روپیے کی ڈسکاؤنٹ دے سکتی ہوں اِس سے زیادہ کم نہیں کر سکتی میں ٹھیک ہے اور کچھ میم اوکے اوکے اوکے